नया पीढ़ी पुरना पीढ़ीमे बड़ीक अन्तर छै बहुत अन्तर अऽ पुरना पीढ़ी लोक जे रहय बहुत संयमित भी रहय आओर बहुत सिस्टममऽ चलैत रहै इतना सिस्टममऽ चलैत रहय कि चलते ही रहय मने पहिने लोग पुरना पीढ़ी लोग कोशिश करय रहय कि हमे मने भोरमऽ उठियै भोरे उठैत रहय चारि साढ़े चारि बजे पुरना पीढ़ी लोग उठैत रहय उठीकऽ अपना जे छै बाहर गेलय दिशा मैदान बाहर गेलय पहिले लोटा ललकय लगलै दिशा मैदान करय वास्ते उन्नैसँ आबै रहय तऽ नीमकऽ दँतमनि लै लले रहै नीम आ नीमकऽ दँतमनि होलय बबूलकऽ होलय भाँटके होलय दँतमनि लेने आबैत रहै अपनो अइले ट्यूबवेलके पास तऽ मुँह कान धोलकय ओकरा बाद छै चाय बनलय जे भी घर पर काम छै ओसभ काम करि रहय सभ काम करि रहय जब फाइनल भै गेलय ओकरा बाद नास्ता पानी करैत रहय आओर जे भी गाय माल आदि पालैत छै तऽ ओकरो सेवा करैत रहय पूरा लीन रहय अपन काममऽ लीन रहय आर मने भोरमऽ निश्चित गीत गाबैत रहै प्रात काली गाइते रहय बोलैत छै लेकिन आइ कल्हिके जे नवयुवक छै उल्टा भै गेलैय आइकल्हि तऽ खोजैत छै बाथरूम कहाँ छै लेट्रिन रूम कहाँ छै तऽ वहाँ लेट्रिन गेलय वहाँसँ बाहर होलय तऽ पहिले तऽ सात बजे सुतिके उठैत छै सात बजे उठैत छै ओकरा बाद लेट्रिन गेलय लेट्रिनसँ अइले आ ब्रससे पेस्टसे आ मञ्जनसे आबऽ दँतमनिकऽ बारेमऽ तऽ कुछ जानते नहि छै लगैत छै अच्छा पहनावा भी पूरा भै गेलय एकदम लेतय हाल्फ पैंट पहनतौ फुल पैन्ट पहनतौ बच्चासभ आइ मने जीन्स पहिन सूति जाइ छै जे नहि पहनना चाहिए हम बोलैत छियै लेकिन ओसभ पहिनैत छै जीन्से पहिन सुति गेलौ हाल्फे पैन्ट पहिनके सुति गेलौ लेकिन ईसभ पर ध्यान नऽ देना कभी काल लुङ्गी गमछा नहि पहिन एहिने कितनो कहना कि सभ चीज पहने आओर समझे सभ बातकऽ तोरा समझय लऽ पड़तौ लेकिन हल्का फुल्का कभी काल लुङ्गी पहिनतौ नहि तऽ नहिए पहिनतौ पहनना चाहिए शरीर खुला रहय छै हँ पहिले बूढ़ो पुराना लोक कहि रहै शरीर खुला रहना चाहिए आर रातमऽ सुतना चाहिए समय पर आइकल्हि छौड़बासभ मोबाइल हाथोमऽ लै लय छै एगारह बारह बजे तक मोबाइल देखिकऽ सुतिकऽ उठलौ आठ बजे बहुत अन्तर छै हँ यदि हमे दोनोमऽ अगर तुलना करैत छियै तऽ बहुत अन्तर पड़ैत छै पुराना समय आओर अभी समयमऽ बहुत अन्तर पड़ैत छै